सुपौलमे एहिसँ बहुत साल वर्षोंसँ व्यवस्था नहि रहय शिक्षाके जेकि अखन शिक्षाके व्यवस्था छै जेनाकि पढ़य लिखयके असुविधा रहय पहिने सभके बाल बच्चा ओहिना मूर्खे रहय ओतय पढ़य लिखयके नहि रहय गाँवमे केओ अपन किछु कएकऽ कहुना गुजरा चलैत रहय अखन जेनाकि गाँव सभमे सभके बाल बच्चा बहुत नीकसँ पढ़य लिखयए मास्टर लगमे पहिने नहि पढ़य लिखयके व्यवस्था कयने रहय ओहिना सभके बाल बच्चा रहय पढ़य लिखयके व्यवस्था कम रहय आब जेनाकि आब न गाँवसभ बदलि गेल हँ बहुत सुन्दरसँ रहल एहिसँ वर्षो पहिने एहन सुन्दर व्यवस्था नहि कयने रहय पढ़यसभके जेना इस्कूल भेल मास्टरसभ एतेक नहि रहय पढ़य लिखयके एतय व्यवस्था नहि कयल गेल रहय आब जेनाए बहुत सुन्दरए जे सभके बाल बच्चा पढ़य लिखयए ताहिसँ बहुत नीक लागयए